हा असांजे ग्रामीण समाज जे जवान छोकिरा छोकिरियूं पंहिंजे पारंपरिक नचण खे वधीक रूची ॾेखारी आहे उन्हनि न केवल पंहिंजी संस्कृति सां जुड़िया आहिनि बल्कि पंहिंजे पूरे समाज खे सां जुड़िया आहिनि ऐं पंहिंजे पारंपरिक नचण खे अॻिते वधायो अथनि हिननि पंहिंजी संस्कृति सां पंहिंजो पाण खे अॻिते वधायो वियो आहे पारंपरिक नृतु रूपनि खे सिखण में इन्हनि पंहिंजो पूरो पूरो भाॻ ऐं उत्सुक्ता ॾेखारी आहे हिन रूचि जो मुख्यु कारण सामाजिक संस्कृतिक कार्यक्रम में उन्हनि जे भाग्यदारी आहे मुख़्तलिफ़ु त्योहारनि विवाह सामारोह ऐं अन्य बि घणेई सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिन जवाननि जो प्रदर्शन ॾाढो ही रोचक हुओ उन्हनि पारंपरिक नृत खे मखलुफ पलवनि खे घणो गंभीरता सां सिखियो आहे हिननि पंहिंजे दैनिक जीवन में ॾाढो हिन पारंपरिक डांस में हिसा वरिता आहिनि इहे न केवल पंहिंजी व्यक्तिगत विकास लाइ सुठो आहे बल्कि सॼे समाज में हिनजे प्रति जागरुक्ता जो बि ही हिकु उदाहरण आहे हिन बदलाउ जो हिकु वधीक में वधीक महत्वपुर्ण ऐं ख़ासि चइजांइ त हू पहलू आहे हिन जवाननि पारंपरिक नृत जे माध्यम सां पंहिंजी शारीरिक फ़िटनेस ऐं मानसिक स्वास्थ्य में वाधारो कयो अथनि नियमित अभ्यास ऐं प्रदर्शन सां हिननि जी सहनशक्ति तालमेल में ऐं आत्मविश्वास में वाधारो थियो आहे कुल मिलाए इअं चवे त असांजी समा ग्रामीण समाज जे जवाननि पारंपरिक नृत में पंहिंजी पूरी रूची